जी सर नमस्ते बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी सर मैं आपसे एक ट्रैवल एजेंसी से बोलते बोल रहा हूँ आपको किस तरह की हेल्प चाहिए सर जी सर तो आपको बनारस से आगरा जाना है किस डेट पे जाना है सर आपके साथ कितने लोग रहेंगे सेवन सीटर चाहिए सर तो सर सेवन सीटर में आप लग्जरी कार अफोर्ड करना चाहेंगे की नॉर्मल नॉर्मल गाड़ी

जी सर तो मैं आपको बता रहा हूँ लग्जरी कार में हमारे पास फॉर्च्यूनर है स्कोर्पियो है इन्नोवा क्रिस्टा है और सर नॉर्मल में हमारे पास आपके आर्टिगा है तो सर फॉर्च्यूनर की आपकी रेंज पड़ जाएगी कम से कम तो चालिस हज़ार रुपए और थ्री डेज़ का रहेगा सर सेवन डेज़ के लिए आपको नाइंटीन थाउजंड पड़ जायेंगे सर नाइन्टीन थाउजंड आपने डीजल और पेट्रोल का रेट तो देखा ही है और सर इतने जब आप से सेवेन सात दिन गाड़ी रखेंगे तो ये सात दिनों में मैं तो गाड़ी का यूज़ करूँगा नहीं मेरी कितनी सारी बुकिंग कैंसिल होंगी तो सर मुझे भी तो उतना का नुकसान सहना पड़ेगा सर और मैं नब्बे हजार का ही नुकसान नहीं होगा मेरा उससे ज़्यादा का नुकसान होगा पर सर आप बस बोल रहे हैं और आप आ गए हैं पहले तो उसके वजह से मैं आपको दे दे रहा हूँ और सर फॉर्च्यूनर मैं सात दिन के लिए एक जल्दी किसी को देता नहीं हूँ

सर डिस्काउंट तो मैं कर नहीं पाऊँगा पर अगर हो सकेगा तो मैं आगे आपको कोशिश कर सकता हूँ उस हिसाब से जब लास्ट में मैं बता सकता हूँगा मैं सर की मेरा कितने का नुकसान हो रहा है और कितना मैं प्रॉफिट में हूँ क्योंकि सर ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा की सात दिन में मेरा कितना नुकसान हो रहा है अगर मेरा नब्बे हजार से ज़्यादा का नुकसान ही हो जाएगा तो सर मैं आपको क्यों दूँगा उसमें डिस्काउंट नहीं सर सत्तर में तो नहीं हो पायेगा क्योंकि सर आप देख रहे हैं मेरा उससे ज़्यादा का नुकसान हो रहा है एक लाख तक का तो मेरा नुकसान बैठ जायेगा क्योंकि मैं सात दिन तक गाड़ी दूँगा आपको दूँगा सात दिन तक मेरे सारे बुकिंग कैंसिल होंगे सात दिन मैं मेरे कितने सारे कस्टमर को प्रॉब्लम होगा और सर आपको लग्जरी कार दिए जा रही है ये नहीं कि स्कॉरपियो भी आप एक बार बोलते है तो मैं सत्तर में सत्तर क्या मैं आपको साठ में दे देता है स्कोर्पियो सात दिन के लिए सर पुराने सर सर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं इसी वजह से मैंने आपको बोला की मैं आपको लास्ट में बता सकता हूँ कि मैं नब्बे ही लूँगा या नब्बे से कम लूँगा क्योंकि सर मैं ये भी तो नहीं बोला की सर मेरा जब ज़्यादा का नुकसान होगा तो मैं लूँगा मैं ये भी तो नहीं बोल रहा हूँ सर चलिए चलिए सर आप पाँच हजार आप अपने घर के कस्टमर हैं आप पाँच हजार कम दीजिएगा पचासी में डील डन करिए सर चलिए ठीक है सर आप घर के कस्टमर हैं आप अस्सी में एक डील डन करिए पर जो सर अगर उस से ज़्यादा का नुकसान होगा तो आपको देना पड़ेगा पूरा नब्बे ओके ओके सर